हमर दोसर दोसर प्रोडक्ट रहै हम एगो कुर्सी खरीदले रहिए एगो लोकले कम्पनी रहै अपनेके जकर कि हमेशा प्रचार हम टी वी पर देखिए कि जे बहुत बढ़िआँ नीलम कम्पनीके नामसँ ओ कुर्सी रहै जकर प्रचार जकर प्रचार प्रसार हमसब टी वी पर बहुत देखिए वएह कुर्सी लेलिए लेकिन ओ कुर्सी लेलाके किछुए दिनके बाद ओहिमे पहिले बाँहिए टूट गेलै ओकराबाद गोरा टूटि गेलै अपनेके ई चलते बहुत ही ज्यादे ओहिमे निगेटिव पाइ निगेटिव रहै